ड्राइंग दे बारे च बोल्लां अगर तां में निक्के होंदे कोला मिगी ड्राइंग करने दा बड़ा गौ चाऽ हा ते में ड्रांइग अगर में कोई चीज़ दिक्खनी आखना कि में करना ते करना गै करना ते हून में कोई बी किस बी चीज शैल नेईं कोई बी पेंटिंग दिक्खी ओड़ो में ते आखनी के में एह् पानी ते पानी गै पानी ऐ बनानी ते बनानी गै बनानी ऐ में ते इ'यां गै में कोई बी निक्का नेहा निक्का नेहा फुल्ल बनाई ओड़ना कदें किश बनाई ओड़ना कदें निक्की जनेहियां फराकां बनाई ओड़नियां जां गुड्डियां बनाई ओड़नियां निक्कियां निक्कियां कुड़ी बनाई ओड़नी निक्की जेही इ'यां गै मिगी जैदा तों जैदा चाऽ ऐ कि में ड्राइंग करनी ऐ ते हून ते में कुतै बेल्लै में मतलब कुतै बेल्लै में इक दो बार में बाह्र बी गेई आं ड्राइंग कम्पिटिशन लेई ते ड्राइंग मतलब ड्राइंग कीती ऐ में ऐसी गल्ल निं ऐ क करनी होन्नी आं ड्राइंग में लेकिन ड्रांइग लेकिन मेरे घरै दे केईं ऐसे न कि में उ'नें गी बी ड्राइंग करियै दिन्नी आं ओह् बी मेरे कोला कराइयै लेंदे न ते एह्दे कन्नै मी इ'यां मतलब मी अपने आपै गे मी चाऽ कि में ड्राइंग करदे र'वां में कुतै इ'यां बैठी दी होआ तां बी में ड्राइंग करदा रौह्न्नी आं मतलब ड्राइंग ड्राइंग करने दा अगर में कोई शैल जेही चीज लब्भी में सोचनी कि एह् में बनानी ऐ ते फिर में बनान्नी बी आं ऐसी गल्ल नेईं ऐ कदें ओह् नेईं बी बनदी ऐ लेकिन में कोशिश पूरी करनी आं पूरा प्रयास करनी आं कि में बनानी ऐ कोशिश करनी होन्नी आं में

इक दो बार में ते एह् गनेश भगोआन दी मूर्ती बनाई इक बार सरस्वती माता दी बी बनाई लेकिन सेम ओह् नेही ते नेईं बनी लेकिन में कोशिस बड़ी कीती मतलब अपने कोला बनाने दी बनाने दा बनाने दा मतलब अपना चाऽ हा कि में बी बनानी ऐ ते ओह् मेरा चाऽ में पूरा कीता ते अजें बी में कुतै किश बी दिक्खनी आंं जां किश शैल चीज होंदी ऐ में आखनी कि एह् में बनानी ऐ आपूं में बनानी आं उसी ते में मतलब ड्राइंग बिच बचपन कोला गै मिगी एह् पेदा ऐ कि में ड्राइंग बनानी गै बनानी ऐ ते ड्राइंग मतलब इ'यां बी सैवनथ एटथ बिच जां हून बी प्रैक्टिक्ल होंदे रेह् ऐ साढ़े नाइनथ टैंथ बिच प्रैक्टिकल होंदे रेह् न नोमीं दसमीं बिच ओह् बी में अपना बी करना ड्राइंग मतलब कि ड्राइंग ऐ एह्दे बिच ड्राइंग एह् एहदे बिच ओह् बी करना ओह् करियै भी में कुड़ियां हियां ते ओह् बी केईं मेरे कोला करांदियां रेहियां हियां में चाएं चाएं उ'नें ई बी ड्राइंग बनाइयै देनी में इन्ना चाऽ हा कि में कुड़ियें ई नौमीं दसमीं बिच बी में कुड़ियें ई बनाई बनाइयै दित्ते दे न में पूरे पूरे प्रैक्टिकल बनाई बनाइयै दित्ते दे न खाली केह् ड्राइंगा बनाई बनाई इन्ना चा हा मिगी हून बी मिगी बाह्र लेइयै जंदे न ते इक दो बार में इ'यां कालेज बैठी दी ही ते सर ने आखेआ कि ड्राइंग करना कुसी औंदी ऐ ते करनी में केह् कीता में सर औंदी ते है करी ओड़ने आं सर ने आखेआ बापू गांधी दा बनाओ मतलब ओह्दी ओह् बनाओ बापू गांधी दी तस्वीर बनाओ में केह् कीता कीता फोनै उप्पर सर्च कीता में लेकिन फोनै उप्पर सर्च करियै में बनाई ओड़ेआ बस में इ'यां गै बनाया ते इ'यै फोटो शोटो खिच्चे सर होरें ते मी मी नेईं पता हा कि होर दिक्खने न मतलब बाद च चैक्क होने न ओह् सर ने कुतै बाह्र भेजे फिर उनें ई में ही ते इक बेइया हे ते मतलब हून कालेज दे पंज बच्चे हे दो हे इक में ते बेइया हे उं'दा नम्बर आया जम्मू युनिवर्सिट्री तिन्न दा होर दुई युनिवर्सिटी साईं युनिवर्सिटी ते उत्थै मी कोई पता गै नेईं कि मेरा ड्राइंग बिच नम्बर आया दा ओह् बी जम्मू भाई ड्राइंग करनी ऐ उत्थै असें ते गे में कीता मैडम होरे फोन कीता मी कि तेरा ड्राइंग बिच मतलब नम्बर आए दा तूं जम्मू जाना कल ते मिगी कसम ऐ कोई पता नेईं ऐहा कि मेरा नम्बर आए दा ऐ जेल्लै मैम ने मिगी सनाया मैम ने मिगी सनाया कि तेरा नम्बर आए दा ऐ में इन्नी खुश होई कि दिक्ख इ'यां ड्राइंग करदे हे ते मेरा नम्बर आई गेआ लेकिन किस्मत मेरी कि जम्मू गेई उत्थै इन्ने बच्चे हे ड्राइंग जम्मू गे ड्राइंग कीती असें लेकिन नम्बर नेईं आया तिन्न बच्चे चुने उ'नें सारे साढ़े कालेज दे होर कुसै गी नेईं चुनेआ लेकिन बद्ध कोला बद्ध ड्राइंगां बनाई दियां हियां साढ़े कालेज दे बच्चें जेह्ड़े मेरे कन्नै इक बेइया हे उ'नें बी इन्नी सोह्नी तस्वीर बनाई दी ही ओह् बी अपने हत्थें कन्नै खाली पेन्ने कन्नै बी नेईं अपने हत्थें कन्नै बनाई दी ही हून में केह् आक्खां ड्राइंग ते मेरी गे नेईं सारे दी गै पसंद ड्राइंग अगर इ'यां चाएं चाएं कन्नै बी कोई ड्राइंग करै ना ड्राइंग ने मिगी इक बारी जम्मू युनिवर्सिटी बी दस्सी ओड़ी ते इत्थै रियासी रियासी साइंस कालेज उत्थै भी साढ़ा पेपर होएआ हा ड्राइंग कम्पिटिशन होएआ हा ते ड्राइंग कर ड्राइंग करने ई गे अस साढ़े कन्नै गेई ही डोगरी आह्ली मैडम गेई ही सनीता मैडम गेई ही सनीता मैडम होर गेइयां हियां ते ड्राइंग इ'यां इ'यां जरुरी नेई है कि में ड्राइंग करनी होन्नी आं में अपने ताईं आखै करनी आं होर अगर कोई ऐ मतलब में बाकी आह्लें गी बी आखनी ऐ और कुसै दा चा ड्रांइग करना ड्राइंग करो पुट्ठी सिद्धी करो जेहड़े अजकल दे बच्चे न ओह् कोई ड्राइंग करदे न ओह् आखदे न दूआ बनाइयै देऐ ते नेईं में आखना उ'नें ई कि आपूं बनाओ ड्राइंगा ते बनाओ एह् बी कुतै बेल्लै अग्गें लेइयै जंदियां ना मतलब ड्राइं आपूं कीती दी होग अपना कम्म म्हेशां आपूं करना चाहिदा बस इ'यै आखनी चाह्न्नी आं में हो केह् आखना ऐ बस